تکنیکی مشکلات بہت سارے چیزوں میں آ جاتے ہیں جیسے اگر آپ کو موبائل ہے جنرلی اگر آپ کو موبائل ٹھیک کرنا ہے تو چھوٹے چھوٹے خرابیاں تو انسان خود سے ٹھیک کر سکتے ہے خود سے بتا سکتے ہیں لیکن جہاں تک کی بات ہو اگر سافٹ ویئر میں پرابلم آ جائے اس کے ہارڈ ویئر میں اگر پرابلم آ جائے تو آپ کو پھر اس کے جو ماہر جانکار ہے وہاں پہ آپ کو لے جانی پڑے گی تاکہ وہاں اس کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کر سکے یا اس میں کچھ خرابیاں ہو تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتے اگر ہارڈ ویئر میں کوئی چپسییٹ میں اگر دقت آ جا رہی ہو تو آپ کو اس کے سروس سینٹر پہ لے جا کے اس کو دکھائیں اور اس میں اس کے سالوشن کو دیکھا جائے کہ اس میں کیا دقت ہے جہاں تک بات کروں لیپ ٹاپ کی اگر آپ کو لیپ ٹاپ پہ کوئی ایک خرابی ہے تو عام طور پہ جنرلی جو اپلیکیشن کا دقت آتا ہے تو انسان خود سے ٹھیک کر سکتا ہے نہیں اگر کوئی زیادہ دقت ہے تو آپ کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرانی پڑتی ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے سے اس کی اسپیڈ بھی بڑھ سکتی ہے ریم کا اگر دقت ہے تو آپ ریم انکریز کروا سکتے ہو اور نہیں تو اگر زیادہ مشکلات ٹیکنالوجی مطلب اس میں اگر زیادہ مشکل پڑ گیا ہے تو آپ پھٹ اس کے سروس سینٹر پہ لے جا کے اس کو آپ صحیح کروا سکتے ہو اور پھر اس کو آپ صحیح سے یوز کر سکتے ہو جس طرح کیا جا سکتا ہے یہاں تک بس یہی بات ہے